جی الیكسا سے میں نے تو كافی بار میرے لیے تو بہت اچھی چیز رہی ہے الیكسا سے كچھ بھی پوچھ سكتے ہیں ٹائپ كرنے سے اچھا ہے كہ الیكسا سے پوچھ لو جی مجھے فلاں چیز چاہیے مجھے فلاں چیز كے بارے میں جانكاری چاہیے یا كوئی بھی جانكاری چاہیے ہوتی ہے تو مجھے كوئی كام كرنا ہوتا ہے تو میں نے وائس اسسٹن اسسٹن كا بٹن دبایا اور اس سے پوچھ لیا کہ یہ چیز كہاں پر ہے كچھ ٹائپ كرنے كی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ آرام سے كچھ بھی اس سے پتا كر سكتے ہیں یہ ان لوگوں كے لیے بہت اچھی چیز ہے وائس جو اسسٹنٹ ہیں جو پڑھے لكھے نہیں ہوتے ہیں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں تو ان بےچاروں كو پڑھنا لكھنا تو آتا نہیں ہے اب وہ كس طرح سے نكالیں تو گوگل نے یہ بہت اچھی چیز نكالی ہے وائس اسسٹنٹ كہ آپ كسی سے بھی جا كر كہیں پر بھی جا كر كچھ بھی جا كر آپ نے بس بٹن دبانا ہے وائس اسسٹنٹ كا كچھ بھی پوچھ سكتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے چاہے اس میں كوئی بھی ان پڑھ آدمی كچھ بھی پوچھ سكتا ہے پڑھے لكھے كی تو كوئی بات نہیں وہ تو اپنا ٹائپ كر كے كچھ بھی پوچھ سكتا ہے لیكن الیكسا سے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پوچھتے ہیں معلوم كرتے ہیں كہ الیكسا مجھے یہ چاہیے الیكسا مجھے یہ چاہیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر مجھے كوئی گانا پلے كرنا ہوتا ہے تو میں الیكسا سے كہتا ہوں جی مجھے یہ گانا پلے كر كے دے دیجیے مجھے كسی انسان كے بارے میں جانكاری چاہیے ہوتی ہے تو وہ فوراً سے دے دیتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے الیكسا كی یوٹیوب كا كوئی گانا ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو اس سے الیكسا سے بول دیتے ہیں مجھے یہ گانا سننا ہے تو فوراً گانا آ جاتا ہے